पूजाके बादमे जे छै अहाँकेँ मन्दिर हमरा छै एगो नकूचा बाबा स्थान छै ओहिमे जाइ छी अहाँकेँ पूजा करैके लिए तऽ बढ़िऑं जकाँ छै भोला बाबाकेँ मन्दिर छथिन उहाँ पाण्डीतजी छथिन बहुत प्रचलित छै हुनकर फेर आबै छथिन पूजा आर कए कऽ आबै छी तऽ पंडीतजी टीका लगेलक हुनकर हुनका हम देलहुँ हमरा आरके दक्षिणा दैके अधिकार बनै छै हुनका देलहुँ ओकर बाद अहाँकेँ कारूबाबा स्थान छै हमरा बगलेमे मन्दिर महापुरामे हुनकर बाद ओहो मन्दिर पर इन्सान रहथिन भगवानके रूपमे हम लोक सभ हुनकर पूजा कए रहल छी बहुत आदमी पूजा कए रहल छै हमहुँ पूजा कए रहल छियै इन्सानके रूपमे रहथिन भगवानकेँ रूपमे छै हुनकर पूजा हम कए रहल छी ओकर बाद अहाँकेँ तारा मन्दिर छथिन तारास्थान छथिन हुनकर भगवती स्थान छथिन हुनकर भी पूजा हमसभ करै छियै बलि प्रदान पड़ै छै उहा छागर पाठी ई सभ पड़ैए अहाँकेॅं बलि प्रदान पड़ैए पंडीतजी रहैए पूजा करबाबैया हुनको ओहो भी चन्दन लगबैए टीका लगबैए हुनकर भी हम दक्षिणा दै छी ओकर बाद अहाँकेँ

पंडीतजी आर अथी होइए पूजा करबाबैया हुनकर भी टीका लगबाबै छी हुनको भी दक्षिणा दै छी अहाँकेँ बहुत एहन जगह छै हम पूजा करै छथिन हमरा इधर छथिन बहुत बढ़िऑं मन्दिर सभ छै